हां जी में तुसें अपनी फैमिली दे बारे च दस्सी सकनी आं मेरे घर च मेरी मम्मी न मेरे पापा न मेरे दो भ्राऽ न इक मेरी भाभी ऐ होर में इक भैन ऐ में अपने घरै च सारें कोला निक्की आं होर मेरे जेह्के चाचे न ओह् बी मेरे तिन चाचे न होर उंदे सारें दे घर मेरे सारे चाचें दे घर कुड़ी कुसै दे घर बी नेईं ऐ मतलब उंदे सारे दै मुड़े गै न ते मेरे सारे परिवार च कुड़ी इक में गै होर मेरे मेरे परिवार आह्ले मिगी सारे मेरे चाचे मेरे मम्मी पापा भ्राऽ मेरे सारे मिगी खूब प्यार करदे न ते मिगी कोई बी मतलब कोई परेशानी नि ऐ साढ़ा परिवार जेह्ड़ा सारा बड़ा अच्छा ऐ पूरा परिवार होर मिगी कोई परेशानी नी ऐ होर किश होंदे ना लोक कुड़ियें गी रोक टोक करदे की भई अग्गे पिच्छे नि जाना इयां निं करना ते मिकी ऐसी कोई रोक टोक नी ऐ होर में अपने परिवार कशा बड़ी खुश आं मिकी बड़ा अच्छा परिवार मिले दा होर मेरे फ्रेंड मेरियां स्हेलियां जेह्ड़ियां तुसें पुच्छे दियां ते मेरियां स्हेलियां बी बड़ियां सरियां न पर किश खास स्हेलियां जेह्ड़ियां बड़ियां अच्छियां न मेरी इक स्हेली ऐ मेरी हर गल्ल मन्नदी मतलब किश बी आखदी तेरे लेई प्राण प्यारे नेई हैन मैं मतलब तू आखे ते रातीं अद्धी रातीं उट्ठियै आइयां कि इन्नियां अच्छियां अच्छियां स्हेलियां बी बड़ियां अच्छियां न त्रै स्हेलियां जेह्ड़ियां मेरियां बड़ियां गै खास होर बड़ियां अच्छियां न उंदी फैमिली बी बड़ी अच्छी ऐ होर मतलब ओह् बड़ियां गै चंगियां न बोलचाल उंदी बड़ी अच्छी ऐ सारें कन्नै बड़ियां अच्छियां न ओह्